नमस्ते मुझे घूमना था बना बनारस मुझे घूमना है काशी विश्वनाथ मंदिर घूमना है और अस्सी घाट पर घूमना है और ऊ तो

वही दो तीन दिन में क्यों मैं शाम को आपसे मिल पाऊँगा तो सुबह में तो और यहाँ वाँ वहाँ से वहाँ से सरनाथ कितना दूर पड़ेगा तो वहाँ की यह वहाँ का जो दृश्य है वह कैसा है तो वहाँ पर किस टाइम जाना सही रहेगा

तो शाम के टाइम कितने छः बजे सात बजे किस टाइम पर

अरे तो घूमनी नहीं व्यवस्था नहीं है अभी न वहाँ इस टाइम पहुँचें ताकि हम आरती ले सकें अरे एकुरेट टाइम बताइए जिस टाइम होती हो ताकि हम लोग वहाँ उपस्थित हों सब समय उपस्थित हों तो ओ उसको घूमने में कितना टाइम लग जाएगा लगभग लगभग में पूरा सरनाथ तो उन उसके बाद तो यहीं का नदी पर जाना है फ़िर गंगा घाट पर

हाँ और कौन कौन सा प्लेस वहाँ पर है जो अच्छा हो और कौन कौन सी वहाँ पर घूमने लायक है टूरिस्टों के लिए जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिसे घूम सके वहाँ पर जो

और नदी के उस पार जाना रहेगा तो तो कै खतरा ओतरा

तो क्या बोलते हैं वह उसका जाने के लिए नाव से जाती हैं तो उसकी कैसे प्राइज़ है तो आप ही गाइडेंस करेंगे कि कोई दुसरा गाइडेंस करेगा प्रसनली अच्छा तो ठीक नमस्ते